میں یہ بتا سکتا ہوں کہ ریلز یا شارٹ شوٹ کرنا اور تصاویر لینا کیسے مختلف ہے تصاویر ایک لمحے کو پکڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ ایک فریز فریم ہوتا ہے جو کسی خاص لمحے یا منظر کو ظاہر کرتا ہے ریل شاٹز مختصر ویڈیوز ہوتی ہیں جو حرکت کہانی یا کوئی خاص پیغام یا سرگرمی کو دکھاتی ہیں تصاویر ایک لمحے کا فریج ہوتا ہے وقت کا ایک لمحہ قید کیا جاتا ہے ریل شارٹس وقت کا تسلسل دکھاتی ہیں جس میں چند سیکنڈز سے چند منٹ تک کی حرکت ہوتی ہے تصاویر عموماً ایک شارٹ میں مکمل ہو جاتی ہے اگرچہ کچھ تصاویر کے لیے روشنی زاویہ اور کمپوزیشن پر غور کرنا پڑتا ہے ریل شارٹز عموماً مختلف کلبس کا مجموعہ ہوتی ہیں جس میں ایڈیٹنگ میوزک ٹیکسٹ اور ایفیکٹس شامل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تصاویر انسٹاگرام فیسبک ٹوئٹر وغیرہ پر پوسٹ کی جاتی ہے ریلس شارٹز انسٹاگرام ریلز یوٹیوب شارٹز ٹک ٹاک وغیرہ پر پوسٹ کی جاتی ہے تصاویر کے لیے کمپوزیشن اور روشنی کی مہارت ضروری ہے ریل شارٹز کے لیے ویڈیو شوٹنگ ایڈیٹنگ اور کہانی بیان کرنے کی مہارت ضروری ہے تصاویر عام طور پر فوری تأثر دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے ریل شارٹز کسی کہانی یا پیغام کو زیادہ توسیل سے بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے تصاویر پروفائل پکچرز یا یادگار لمحات آٹ ورک پروڈکس کی تشہیر وغیرہ ریل شارٹز ٹرینڈ چیلنجز ٹیوٹ لرز وائل مواد برانڈ پرموشن وغیرہ یہ بنیادی فرق اور تفصیلات ہیں جو ریلرز یا شارٹ شوٹ کرنے اور تصاویر لینے کے درمیان ہیں ہوتی ہیں